ابھی میں نے چار باغ سے جب لوٹ رہا تھا واپس تو میرے جیب میں تقریباً دس ہزار روپے تھے وہ والیٹ کے اندر پیک تھے اور میرا ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کچھ ضروری ڈاکومنٹس جیسے آدھار کاڈ پین کاڈ اور میری ہائی اسکول اور انٹر اور گریجویشن پوسٹ گریجویٹ کے مارک شیٹ تھی اور بینک پاس بک چیک اے ٹی ایم یہ ساری چیزیں میرے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس سارے بیگ میں رکھے ہوئے تھے اور میں اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اس ٹیکسی ڈرائیور نے واپسی میں میری ایک ٹیکسی واپسی میری ٹیکسی سے ہو رہی تھی جس کو میں نے اپنے اوبر والے ایپ سے ہم نے بک کیا تھا اور پھر جب جیسے میں اترا اور مجھے دھیان نہیں رہا اور میں نے چھوڑ دیا اپنا بیگ اسی ٹیکسی میں اس سے میرا کافی نقصان ہوا میرے دس ہزار روپے اسی میں رہ گیے ہیں وہ سارے پورا بیگ میرا چھوٹ گیا ہے اب میں اس گم شدہ بیگ کی تلاش کر رہا ہوں اس کی وجہ جس کے لیے میں نے اپنا پورا ایپ کے بایو ڈاٹا میں گیا اور میں کہا ٹیکسی ڈرائیور والے کے پاس کال کر رہا ہوں لیکن مسلسل اس کا کال سوئچ آف جا رہا ہے اور میں میں نے اس کا ایڈریس پتہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے میں پورا میپ پہ گیا اور اس کا لوکیشن ٹریک کیا لیکن اس کا کوئی خبر نہیں مل پا رہا ہے پورا مسلسل میں کوشش میں لگا ہوا ہوں جس سے میرا کافی نقصان ہو رہا ہے